किताब तऽ मैथिलीमे हम बहुत पढ़ने छी आओर एखन एकटा किताब हमरा हाथमे छलए ओहि किताबके हम पढ़ने रही मणिकान्त झा जीके लिखल आरती मणि जिनकर विमोचन दिवालीके पूर्व सन्ध्यापर भेल छलए आओर ओहि किताबके मे गीत संग्रह छै आरती संग्रह छै जे कि पढ़ि कऽ हमरा बहुत नीक लागल ओहि गीत ओहिमे बहुत रास गीतो छै आओर ओहिमे सभामे उपस्थित सभ लोक एकटा कऽ आरतीके गाबि कऽ कविताके विमोचन कयलनि मैथिलीमे बहुत सारा कविता कहानीके संग्रह छै जे हम पढ़ैत छियै जेना खट्टर ककाके किताबसभ पढ़ने छियनि आओर एहि सभ किताबके पढ़लासँ साहित्यके प्रति रुझान बेसी बढ़ैत छै कहला मात्रसँ साहित्यके रुझान नहि बढ़ि सकैत छै हम जे कोनो बालकके बतैबनि कि मैथिली साहित्य बढ़िआँ छै हिन्दी साहित्य बढ़िआँ छै तऽ ई हम बस बाजि सकैत छी अगर हम ओहिके किताबके बारेमे हुनका बतबियैन तऽ ओ बुझि जेताह कि हम की बताबऽ चाहि रहल छी दिद्वल ई पुस्तक सेहो हम पढ़लहुँ आओर पुस्तक साहित्यके सँ जुड़ल छै आओर साहित्यकार एहिमे ततेक बेसी मैथिलीसँ जुड़ल बातसभ बतबैत छथिन कि हम अपन संस्कृतिके जुड़ल सभटा चीज बुझि जाइत छियै कहानीके माध्यमसँ ओ एकटा समयके घटनाकेँ बतबैत आओर कोनो भी विषय वस्तुके लैत सभ किछु मैथिलके ओहिमे समायोजन रहैत छै तऽ एहि कहानीके किताबके हम पढ़लहुँ जाहिसँ हमरा ई जानकारी भेल कि हम अपन समाजमे बहुत रास चीजके पाछाँ छोड़ि चुकल छियै जाहिके लेल हमसभ बच्चाके सिखबैत छी सेएह तऽ हमहूँसभ ओहि चीजके पाछाँ छोड़ने छियै तऽ साहित्य पढ़बै तऽ समाजके आइना होइत छै साहित्य आओर ओहि साहित्यसँ हम मैथिल समाजमे भी बहुत सारा स्थानके प्राप्त कऽ सकैत छी आओर बच्चोकेँ बता सकैत छियै